हाँ मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानती हूँ जो खेल को ही अपना पेशा मानते हैं मेरे घर के बगल वाले घर में एक भैया रहते हैं जो की क्रिकेट खेलना बहुत पसंद करते हैं वो आज से नहीं अपने स्कूल के दिनों से ही क्रिकेट खेल रहे हैं उन्होंने कई सारी ट्रॉफियां भी जीती हैं जिसको उन्होंने सिर्फ़ ज़िले स्तर पर ही खेला है अब वो बहुत ही आगे बढ़ चुके हैं कभी कभी उन्हें राज्य स्तर पर खेलने का भी मौका दिया जाता है खेल को अपना पेशा बनाना बहुत अच्छी बात है क्योंकि काफ़ी लोग ऐसा मानते हैं कि खेल कोई पेशा नहीं है वो एक वैकल्पिक चुनाव है छात्रों को स्कूल में भाग ज़रूर लेना चाहिए क्योंकि खेल से हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है